जेकर जेकर सबसे सुन्दर महाराजके मकान छलाह सबसे सुन्दर बुझू ने हमरा जन्म से पहिने महाराजके मकान सुनैत छियै आ कनी देखनहो छी हँ देखनहो छी बहुत सुन्दर बुझू ने अखनो तक देवाल एहन छै ई पारसँ ई पार सुझाइते नहि छै भीतरमे की होइत छै तीस फ़ीट की पचास फ़ीटके लम्बे छै बहुत लम्बा छै बुझाय पड़ै कि ई देवाल जहिआ खसतै पचीस पचीस आदमीके घर बनि जेतै एहन एहन तीस फ़ीट पैंतीस फिट चालीस फिटके मकाने छै ई देवाल छै मकान नहि मकानके गपे छोरू ओतऽ देवाले अपन सीमा जे कैम्प करैत छै बहुत सबसे सुन्दर ई सब कते आदमीके मकान बनि जाइत छै महाराज सबके बहुत मकान छलै आब धीरे धीरे खरापे भेल जाइत छै ओतऽ एकर देखराख नहि भेलै तैँ असल गप दिक्कत छै एहन एकटा जेनाकि सरिसव कॉलेजके पचास वर्षसँ ऊपरे कॉलेज अछि जेनाकि सरिसव इसकुल अछि एहन एहन केहन महाराजके चर्चितमे ई इसकुल सब देने छथिन नामो अखन तक होइत छै महाराज साहेबके अँ सबसे देखैयोमे नीक सुन्दर ई एकर मिस्तिरीये एहन छलै देखैमे बहुत सुन्दर छलै एहन सुन्दर अखनो डिजाइन एहन बनओने अछि कते अखुनका मिस्तिरी सब फेल भऽ जायत आ सुर्खिये पर जोड़ाइ छलै अखन आब बनैत छै सीमेन्टके या किछुके या किछुके पहिने सुर्खिये पर बनैत छै